مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تجسس والی صفت راغب کرتی ہے پہلے تو اس کا سفر ایک خیال سے شروع ہوتا ہے پھر مفروضہ بنتا ہے پھر دعوی ہوتا ہے اور پھر اصول تک پہنچتا ہے ایک خیال کا سفر بغیر تجسس کے اصول تک پہنچنا ممکن نہیں ٹیکنالوجی دس دراصل سائنسی علم کو عملی مقصد کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے ٹیکنالوجی انسان کی زندگی کو بہتر اور آسان بنانے میں کام آتی ہے اس کی مثال ایک موبائل فون سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کئی مختلف آلات کو ملا کر ایک جامع آلہ بنا ڈالا مثلاً فون گھڑی کیلکولیٹر کیلینڈر وغیرہ موجودہ دور میں اختراعات کو جاننے اور ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بہترین آلہ انٹرنیٹ ہے جہاں سے آپ کو سیکھنے کے لیے نہ صرف اس کے مقالے مل جائیں گے بلکہ کافی ویڈیوز بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں